ہلو النظیر ریسٹورنٹ سے بات کر رہے ہیں جی مجھے کھانے کے لیے کچھ بک کروانا تھا جی جی جی تو اصل لنچ کا ٹائم ہو گیا ہے اور مجھے بھوک بہت تیز لگی ہوئی ہے تو میں سوچ رہا تھا آپ سے بک وہ کھانے کا آرڈر بک کروانے کے لیے تو تھوڑا مہربانی ہوگی اگر ٹائملی بھیج دیں تو کھانے میں کیا کیا ہے تو آپ ایسا کریں سر ایک کلو بریانی کر دیجیے اور پانچ روٹی اور قورمہ چکن قورمہ سر یہ ریٹ پرانا ہی ہے یا نیا چالو ہو گیا ہے ریٹ سر کچھ ڈسکاؤنٹ بھی ملے گا اگر کچھ ڈسکاؤنٹ ہو تو دیکھ لیجیے سر اوکے اوکے سر جی جی ذرا جلدی بھیج دیجیے سر مجھے بھوک بہت تیز لگی ہوئی ہے پھر لنچ کا ٹائم ہو رہا ہے صبح سے ہم کچھ کھایا نہیں ہے ہم نے ٹھیک ہے سر اوکے اوکے